म्हज्या आवडीचीं पुस्तकां खूब आसात देखून सिनेमा म्हणपाचे जाले जाल्यार हांव व्हडलेशे सिनेमा पळेना कित्याक तें म्हाका आवडना टिवी शो एक म्हज्या खूब आवडीचो म्हणल्यार मराठी मालिका ती आई कुठे काय करते हें आवडपाचे फाटलें कारण अशें की त्या मालिकेन भितर त्या मालिकेच्या नांवा भशेनच प्रत्तेक फावटी असो प्रस्न निर्माण जाता जाऊ प्रत्तेकटो तिका येवन विचारता की आई तूं कुठे कांय करते तूं खंय किरें करता तूं तर घरानूच आसता आनी म्हाका दिसता आमी सगळीच जाण जावूं आयची पिडी आसा ती प्रत्तेक जाण आपल्या आवयक अश्याच नजरेन पळेतात जावं असोच प्रश्न तिका विचारतात की आई तूं खंय किदें करता तूं तर घरानच आसता दीस भर मागीर तूं कशी च ज्याम जाता तूं तर कांयच काम करना ना भायर वचून जोडटा ना किद्या आनी कामाक वता घरानूच आसता मागीत तूं कशी ज्याम जाता पुणून अश्या वेळार ताज्या ती घरान आसता आनी ती किदें किदें करता हो विचार कोणूच करिनात होच विचार त्या मालिकेन भितर खूब बऱ्या पद्धतीन त्या लेखकान मांडिल्लो आसा जावूं एक स्त्री एक बायल किदें करूंक शकता तिजी शक्ती किदें तिजी ताकद किदें हें पावला पावलाचेर त्या दिसून येता आयची पिडी आपल्या आवयक कशें प्रश्न विचारता जावूं तिचेर कशें आरेप करता ह्यें दाखयला एका बायलेचो कांयच चूक नासताना अपमान जावन जेन्ना तिका घरा भायर काडटा तेन्ना त्या घराची परिस्थिती फाटल्यान किदें जाता ह्यें दिसून येता आनी जेन्ना त्या बायलेक भायर काडटात तेन्नाच त्या बायलेची खरी किम्मत कळटा ह्यें बी दाखयला जरी एक बायल शिकूंक ना तरी सुद्दां एक घर ती कितल्या बऱ्या बशेन सांबाळू शकता हें तातून दाखयला आनी ह्या सगळ्या कारणा खातीर ती मालिका म्हाका खूब आवाट्टा